हैलो केह् हाल ऐ पवन जी तुस कन्नै चलगे अग्गें एह् किस कम्में काजै च ओ अच्छा कटिंग चला दी शामीं दा केह् प्रोग्राम ऐ शामीं चलो पार्के दा चक्कर लाई औचे चलो बना बड़ा शैल पार्क ऐ आं चलचै भी आं चक्कर पता केह् सिस्टम होंदा आं सरदार जी ते भी चक्कर लायो साढ़े ई ते आं शामीं जन्ने आं उत्थें थुआढ़ा केह् बचार ऐ ठंडी ठंडी हवा कन्नै कन्नै इवनिंग वॉक बी होई जंदा ते कन्नै चक्कर दा चक्कर लग्गी जंदा चलो ठीक ऐ भी तां शामीं चलने आं